नमस्ते मुझे फल लेना है सेब संतरा अँगूर केला सेब कैसे है हाँ पूजा है पाँच किलो सेब पाँच किलो संतरा और दो ढाई किलो अँगूर दो तीन दर्जन केला

तो सेब कैसे है संतरा

पैकिंग भी कर देंगी न तो पैकिंग तो पैकिंग क्या अलग से लगेगा कि इसी में हो तो सेब का दाम तो ज़्यादा बोल रही हैं जी तो पेटी में कितना आएगा

एक पेटी कितना पड़ेगा अच्छा अच्छा

हाँ हाँ फिर कहाँ दुकान है आपका अच्छा ठीक तो डेली डेली दुकान लगाती हैं न कब से कब तक लें

जी जी ठीक है नमस्ते